खेलमे सफलता आओर असफलता तऽ होते रहै छै हार जीतसँ कोइ फरक पड़ै नहि छै ओतना लेकिन फिरभी खेलएमे अगर मान लऽ कि कोइ गेम हारी गेलियै तऽ अगर जीती भी गेलियै तऽ ओतना खुश भी नहि होना छै अगर हारी गेलियै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै अगला अगला मैचमे अच्छासँ करना छै खेलना छै आओर अच्छा ओकरा ओकरा खेलयसँ पहिले अच्छा प्रैक्टिस करना छै जेकि हर प्लेयरके अच्छासँ खेलाए आओर ताकि अगला मैचमे जीतै रऽ कोशिश करए जाहिसँ कोइ दिक्कत नहि होतै आरो मेनली ई की मदद करै छै सफलतामे कोनो अगर

अगर हारी गेलै तऽ एतना सोचना नहि छै अगर मेन्टली डिस्टर्ब हो जाइत छै तऽ योगा करना चाही व्यायाम करना भोरे भोरे उठि कऽ कसरत व्यायाम ईसब करलासँ मन शान्त रहैत छै आओर शरीर भी फिट रहैत छै ताकि आओर प्रैक्टिस करलासँ भी गेममे अच्छा परफॉर्मेन्स करैत छै अच्छा केँ करलासँ गेममे हारैके चान्स कम रहै छै आओर अच्छासँ खेलैके आओर अपना जीतै छै